म्हाका वाचपाची अशी पयलींच्यान खूब आवड आसली जेन्ना अशें फ्री टायम आसतालो तेन्ना हांव अशीं पुस्तकां वाचतालें चडशें हांव कोंकणी मराठीचीं पुस्तकां वाचतालें आनी एक असो बूक आसा जो वाचून म्हाका इतलें अक्षरशा अशें इतलें रडपाक आयलें तो बूक साने साने गुरूजीन बरयिल्लो आसा ताचें नांव आसा श्यामची आई तें पुस्तक तें जें पुस्तक जेन्ना हायेन हातींत हातांत घेतलें आनी वाचपाक लागलें तेन्ना म्हाका इतलें रडपाक येलें इतलें रडपाक येलें त्या पुस्तकांत साने गुरुजीन पांडुरंग सदाशीव साने हा हा जो आसा ताचें ल्हानपणाचें आपले प्रसंग बरयला आपले अनुभव बरयला अनुभव जे आसा ते बरयला ताची जी आवय आवय आशिल्ली तिणेन ताका बारीक बारीक प्रसंगांतल्यान आपल्या भुरग्याचेर भुरग्याचेर कशे संस्कार केले ते ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां पुस्तकांतल्यान म्हाका कळून आयलें देखीक घेतल्यार देखीक देखीक म्हळ्यार जाणट्यांक कशें तरेन मदत करप आपलें काम आपणें कशें तरेन करप खंयचें काम करतना तें मन लावन करप तशेंच त्या पुस्तकान म्हाका एक भुरग्या विशीं भुरग्या भुरग्या त्या पुस्तकान एक भुरग्या भुरग्याची विशीं म्हाका कळून येलें तो भुरगो जो आसलो तेका पेंवपाक खूब भंय खूब भंय दिसतालो तेच्या मनान एक पेंवपाचो भंय भंय आसलेलो एक दीस तेजे जे इश्ट आसले ते तेंगेर येता आनी ताका पेंवपा खातीर आफोव आफयता पूण तो येवपाक तयार नासलो तो ना म्हणटा तो तेंच्यानी तेका कितले खूब फावटीं आफयलें पूण तो येना जालो हें पळोवन आवय ताचेर इतलो तिड इतलो तिडक आयलो की एक दीस ती तेका न्हंयचे देगेर व्हरता आनी थंयसर ताजे इश्टूय आसलेले ती आपल्या चल्याक न्हंयेन धू धुकलता आनी अशी तरेन तो आपशीच पेंवपाक शिकपाक लागता अशी ह्या पुस्तकांतल्यान अशें खूब शिकूंक अशी म्हाका मेळ्ळें पुस्तकांतल्यान म्हाका अशें लोकांक कशें तरेन लोकांक जाण्ट्यांक मदत करचें जावं आपले आपलें कशे तरेन शिश्तीन अशें डिसिप्लिनान रावचें आपलें काम आपणें कशें करपाचें हें सगळें ह्या पुस्तकांतल्यान म्हाका कळूनआयलें